गामिड़े में ऐं शहरी रहणी करिणीअ में ॾाढो अंतर आहे गामिड़े जो माण्हू घटि पढ़ियल लिखियल हूंदो आहे त शहर जो माण्हू वधीक पढ़ियल लिखियल हूंदो आहे गामिड़े जो माण्हू आयूर्वेदिक चिकित्सा में मञी मञींदो आहे त शहर जो माण्हू अंग्रेजी दवाउनि खे मञींदो आहे गामिड़े जो माण्हू शुध्द ऐं पौष्टिक आहार खाईंदो आहे त शहर जो माण्हू ॿाहिरों खाधो ई खाईंदो आहे गामिड़े जो माण्हू पंहिंजे पाड़े वारनि खे सुख दुख में झटि कमु कराए उथंदो आहे त शहर जो माण्हू पंहिंजे पाड़े वारनि सां ॻाल्हाइण जो टाईम ई न कढंदो आहे गामिड़े जो माण्हू सुबुह जो सवेल उथी करे कसरत कंदो आहे त शहर जो माण्हू देरि सां उथंदो आहे ऐं कोई कसरत बि न कंदो आहे गामिड़े जो माण्हू पंहिंजे परिवार सां गॾु वधीक ने वधीक समय बिताईंदो आहे त शहर जो माण्हू खे परिवार सां ॻाल्हाइण जो कोई वक़्ति ई न हूंदो अथनि गामिड़े जे माण्हुनि खे सिक प्रेम ॾाढी हूंदी अथनि त शहर जे माण्हुनि खे कोई सिक प्रेम ई न हूंदी अथनि गामिड़े जो माण्हू सादगीअ वारो जीवन जीअंदो आहे त शहर जो माण्हू ॾेखा ॾेखीअ वारो जीवन जीअंदो आहे गामिड़े जे माण्हुनि खे हरि कोई तहिवार सिक प्रेम अने राजी ख़ुशीअ सां मल्हाईंदो आहे त शहर जो माण्हू कोई तहिवार ई न मल्हाईंदो आहे गामिड़े जो माण्हू भक्ति भाव ऐं मंदर सां गॾु जुड़ियल हूंदो आहे त शहर जो माण्हू पार्टी ऐं क्लब ई कंदो आहे गामिड़े जो माण्हू कपिड़ा बि पारम्परिक रीति ना पाईंदो आहे त शहर जो माण्हू कपिड़ा बि मोडन रीति ना पाईंदो आहे गामिड़े जो माण्हू खुली हवा ऐं वणनि जी ठंडक जे हेठां सुम्हंदो आहे त शहर जो माण्हू एसीअ जे हेठां सुम्हंदो आहे गामिड़े जो माण्हूं सभु कम पाण कंदो आहे त शहर जो माण्हू प घर जा कम करण लाइ बि मायूं रखंदो आहे